मेरे बच्चे सिक्स क्लास में पढ़ते हैं मैं एक दुकान पर गई बुक लेने के लिए वहाँ से बुक लेकर आई मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आया वह बुक है और काफ़ी अच्छा लगा उन को तो मेरे बच्चे एट क्लास में हैं तो उसने भी बोल जी मअम्माँ मुझे वहीं से बुक ला कर दो तो फिर मैं अपने बच्चों को भी वहीं से बुक लाकर दी फिर उसके बाद मैं छठ मैं तीज तीज पूजा की तो मैं अप वहीं से बुक लेकर अपना मतलब अच्छा लगा वह दुकान से बुक लेना मुझे काफ़ी सारा मतलब वहाँ का बिहेवियर भी अच्छा लगा दुकान वाले की बुक भी काफ़ी सारा अच्छा था तो हम आप को भी जैसे कुछ भी हो तो हम वही से बुक लाकर अपने बच्चों को भी देते हैं और जैसे पूजा पाठ हो तो उसमें भी बुक हम वहीं से लाकर पढ़ते हैं एक बार हमारी घर हमारी पड़ोसी आई तो हम तीज की पूजा कर रहे थे तो उसने पूछा कि यह बुक कहाँ से लेकर आए हो तो हम अपने हम उनको बताए जो यह दुकान है वहीं से आप बुक ले आओ तो वह भी बुक लेकर आई दुर्गा पूजा का भी बुक लेकर आए हैं वहाँ का बुक बहुत अच्छा है बच्चे कोई भी बच्चा हो तो वहीं से बुक लेकर आते हैं जैसे मेरी सहेली पूछ लिया सब ने जो कहाँ का बुक है यह तो हमने उस दुकान वाले का ही नंबर दे दिया सब को वह बता दिए जो मतलब यह बुक वाले अच्छे हैं इनका बिहेवियर भी अच्छा है सब कुछ अच्छा इस दुकान वाले का तो जो भी होता है हम वहीं से बुक लेकर आते हैं और किसी भी चीज़ की जैसे बुक की ज़रूरत होती है पूजा पाठ का बुक हो या बच्चे कि पढ़ने की बुक हो तो हम लोग वहीं से लेकर आ जाते हैं इसलिए वह दुकान वाले अच्छे हैं तो वहीं से जब भी बुक लेकर आना होता है तो हम वहीं से बुक ले आते हैं बच्चे के लिए तो अच्छा ही है वह दुकान सब के लिए अच्छा है जब भी बुक की ज़रूरत होती है तो बस वहीं से लेकर आ जाते हैं बुक बस यही बोलना था मुझे अच्छा है वहाँ का बुक जब भी ज़रूरत पड़े तो जितने भी अड़ोसी पड़ोसी है मैं सब को बोल देता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप वहीं से बुक ले आईए और अपना ले कर भी आते हैं वहीं से बुक तो सही है अच्छा है बस थैंक यू